जेह्कियां परानियां गेमां न अस जागत् जि'यां कि'यां खेल्लदे हे पैह्लें पैह्लें जि'यां परानियां गेमां कि'यां लोक खेल्लदे हे जे गीह्टियां लैनियां पंज पंज गीह्टियां लैनियां गीह्टे आखदे प्ही उ'नें खेल्लनियां ओह् पैह्लें इक्कड़ कड्ढना प्ही दुक्कड़ कड्ढना प्ही ओह्दे बाद त्रिक्कड़ कड्ढना प्ही ओह्दे बाद चौकड़ कड्ढना चौकड़ कि'यां कड्ढना पैह्लें इक्कड़ कड्ढना पंज गीह्टियां सु'ट्टनियां थल्ले इक्क इक्क करियै चुक्कनी प्ही ओह्दे बाद दोबारा सु'ट्टनियां भी ओह् दौं दौं करियै चुक्कनियां प्ही ओह्दे बाद त्रिये बारी प्ही सु'ट्टनियां प्ही त्रिये बारी ओह् तिन इक्क बार चुक्कनी ते इक्क इक्क बार चुक्कनी प्ही ओह्दे बाद चार सु'ट्टनियां इक्क गीह्टी हत्थें ई रक्खनी हत्थै ई रक्खियै प्ही चार चुक्कनियां कट्ठियां प्ही ओह्दे बाद ग्रैंच कड्ढना पंजें दियां पंज कड्ढनियां हत्थै पर प्ही ओह्दे बाद प्ही उसी खेल्लना पुट्ठ पुट्ठ कड्ढना पंज गीह्टियां हत्थै पर रक्खनियां हत्थै पर रक्खियै पुट्ठे कड्ढना प्ही पंज गीह्टियां दोबारै लैनियां कड्ढनियां सिद्धियां कड्ढनियां सिद्ध कड्ढना प्ही ओह्दे बाद नंबर कड्ढने प्ही पंज गीह्टी दा होंदा प्ही दस्स नंबर होंदे अगर इक्क जेहड़े तां दौं नंबर होंदे प्ही ओह्दे बाद दौं जेह्ड़े होंदे चार नंबर होंदे ते तिन जेह्ड़े होंदे छे नंबर होंदे ते प्ही ओह्दे बाद अस लूत्ता खेल्लदे हे प्ही ओह्दे बाद अस खोह् जुम्मा खोह् जुम्मा खेल्लनी चार जागत् चार जगत् ब्हालने ते इक्क जनें चादर लेइयै फिरना खोह् जुम्मा रात कर जुम्मे रात आई ऐ जुम्मा कर जुम्मा राती आई ऐ अग्गें पिच्छें दिक्खन बाल्लेआ तेरी शामत आई ऐ प्ही ओह्दे पिच्छें ओह् चादर छुड़नी प्ही ओह् जेह्ड़ा चादर दिक्खे नेईं दिक्खे ओह् चादर चुक्की ओड़े ओह् प्ही उसने बापस बोलना ओह् बापस बोलना खोह् जमात कर जुम्में राती आई ऐ उसने बोलना अग्गें पिच्छें दिक्खन वाली कोह्दी शामत आई ऐ इक्क नै बोलना चं'ऊ नै बोलना ते ओह् जेह्के चार बैठे दे होंदे उ'नें बोलना खोह् जमात कर जुम्में रातीं आई ऐ प्ही ओह्दे बाद असें खोह् खेल्लनी खोह् खेल्लनी ओह्दे च होंदे चार हानी ते चार हानी चार इक्क साईड होंदे ते चार इक्क साईड होंदे ते प्ही चं'ऊ बौह्ना ते चं'ऊ बोलदे रेडी यस कपड़े प्रैस सूई धागा फ्ही बोलदे केह्ड़ी साईड़ फ्ही बोलदे आई जा आखदे खलकी साईड़ जा उप्परली साईड़ केह् की बी आई जा ते उ'न्नै आना ते बी उनें च'ऊं नस्सना ते पकड़ना ते प्ही बारो बारियै प्ही असें इक्क दूए गी खोह् देनी खोह् देनी प्ही उ'नें पकड़ना प्ही ओह्के आऊट होन ते प्ही ओह्के ओह्कें खेल्लना प्ही ओह्दे बाद खेल्लदे होंदे हे अस कबड्डी खेल्लनी ओह्दे बिच बी छे हानी होंदे छे इक साईड ते छे इक साईड बी बारो बारियै सारे कबड्डी लग्गे लाना कबड्डी कबड्डी कबड्डी फ्ही खेल्लनी जेह्का इक्क दूए कन्नै छूह्ना ओह्का जेह्का आऊट होई जा ते उसी बाहर कड्ढी लैना कि एह्की टीम जित्ती ते फ्ही असें केह् करना जियां छे इक्क साईड होंदे छे इक्क साईड होंदे ते ओह्का जित्ती जंदा ते फ्ही ओह्के दी गेम होई जा ओह्के जित्तन ते ओह्के दी बी होई जाए ते प्ही ओह्दे बाद चिड़ी छिक्का खेल्लदे होंदे हे अस ते प्ही चिड़ी छिक्का खेल्लना प्ही ओह्दे बाद चिड़ी छिक्का खेल्लना ओह्दे बिच बी तिन चार बंदे होंदे दौं इक्क साईड दौं इक्क साईड चिड़ी छिक्का देना चिड़ी छिक्का देना प्ही बड़ियां गेमां खेल्लदे परानियां गेमां अस ते कैरम बोर्ड खेल्लदे ते ओह्दे बिच बी चार हानी होंदे प्ही पंजी ठीपियां होंदियां दो सौ बीह् नंबर होंदे फ्ही खेल्लना प्ही टाइगर लैना टाइगर कन्नै टाइगर कन्नै खेल्लना प्ही रानी होंदी ओह्दे बिच ते प्ही ओह्दे पंजाहं नंबर होंदे दस्स ठीपियां कालियां होंदियां उंदे पंज पंज नंबर होंदे ते ओह्दे बाद दस्स ठीपियां चिट्टियां होंदियां ओह्दे उंदे दस्स दस्स नंबर होंदे जेह्के सारे नंबर लेई लैन उंदी गेम होई जंदी ओह् ओह् जित्ती जंदे ओह् दौं हारी जंदे दौं इक्क साईड दौं इक्क साईड होंदे दौं हारी दे हे दौं दौं जित्ती जंदे ते प्ही ओह्दे बाद बड़ियां परानियां गेमां बी खेल्लदे होंदे हे प्ही ओह्दे बाद अस प्ही ओह्दे बाद ओह् खेल्लना प्ही इक्क गेम इक्क गेम होर ही केह् नांऽ ओह्दा लैंदे अस बड़ियां गेमां खेल्लदे परानियां गेमां बड़ियां अस बड़ियां खेल्लदे होंदे हे अस प्ही खेल्लना घोड़ा बादाम खाए घोड़ा बादाम खाए अग्गें पिच्छें दिक्खन बालिये